جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ یوٹیوب پر یا ٹی وی پر کھانے کی ترکیب کے لیے پسندیدہ چینل یا پروگرام کون سے ہیں جی میرے کچھ کھا کھانے کی ترکیب کے لیے پسندیدہ چینل اور پروگرام ہیں یوٹیوب پر میں رضیہ کوکنگ فوڈ دیکھتی ہوں اور ٹی وی پر ایک ذائقہ کر کر چینل آتا ہے میں وہ دیکھتی ہوں کیوں کہ ان میں بہت اچھے اچھے کھانے پکانا سکھاتی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے سکھاتی ہیں اور آپ نے بھی یہ بھی پوچھا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا تو میں نے ان سے بہت ساری کھانے بنانا سکیھے ہیں جیسے کہ دال مکھنی اور ملائی کوفتہ اور یہ جو چینل اور ٹی وی سیریلس ہیں یہ دونوں طریقے کے کھانے بنا بتاتے ہیں ویج اینڈ نان ویج تو میں ان ٹی وی سیریلس سے اور بھی یوٹیوب کی یوٹیوب پر چینلس سے دونوں طریقے کے کھانا دیکھتی ہوں اور انہیں پکاتی ہوں میں نے ان سے بہت سے کھانا پکانا سیکھے ہیں قورمہ وغیرہ بریانی وغیرہ شاہی پنیر وغیرہ ہر طریقے کا کھانا بنا لیتی ہوں